हलो हा रमेश आयक रे किदें रमे कोण उलयता हा मुनलायट न्ही हॉटॅल मुनलायट न्ही हा हांव प्रबोदिनी उलयतालें मात्सो रमेशा कडेन दिता फोन हर मात्शे ह मॅनेजर रे तुमचो हय तो म्हाका वळखता तूं दी दाखयता फोन म्हाका ताजे कडेन हय दी दी दी किदें आं हा हॅलो रमेश अरे आयक रे हांव प्रबोदिनी उलयता रे हय आरे सकाळीं ऑर्डर दिल्ली न्ही हांवें तुका काल आज सॉरी काल न्ही आज सकाळीं ऑर्डर दिल्ली पळय जेवणाची दनपारां हय ना ना कॅन्सल करपाची ना ऑर्डर म्हाका मात्सो भितर चेंज करपा जाय एक पत्तो मात्सो म्हजो एड्रॅस मातसो म्हाका बदलपा जाय आसलो हय दुसरे कडेन हय हय ना सॉरी आं तुका मात्सो प्रॉब्लम जातलो पूण मात्शें करपा शकता आरे म्हाका अर्जंट मावशेगेर वचचें पडलें म्हणून हय हय हय मातशी हय हय हय सांगता करता न्ही तूं पळय तुका जमतलें हय ना एड्रॅस सांगता हांव लागीं आसा रे तुमकां पयस न्ही हय हय हय सांगू एड्रॅस सांगू अपोलो टवर्स हा मागी तो फ्लॅट नंबर टुवॅल अपोलो टवर्स आं अपोजीट टू एस बी आय बँक हा फोंडा हय फोणे रे आमच्या एस बी आय बँकेच्या अपोजिटूच ती बिल्डींग आस न्ही व्हडली निळी बिल्डींगशी आसा पळय ती निळी कलरची बिल्डींग आसा व्हडली आसा ह अपोलो टावर म्हण व्हडलें नांव बरयल्लें आसतलें परत तें हें बी आसा मरे थिंगसर दुकानां आसा पळय बरीं कपड्याचीं बी लायल्लीं बरे बरे कपडे लायिल्ले आसा हय ते फाटल्या साडीच्यान भितर हय हय हय तुका कळना जाल्या म्हाका एक फोन मार थीं पावतगीर कोणाक ताका सांग नंबर दी आनी हांव सकयल येता घेवपा ना जाल्या हय आनी मरे ऑर्डरानूय मातशे म्हाका चेंजीस जाय आसलले हय आतां कितलीं धा जालीं न्ही ह जातलें न्ही करपाक कांय प्रॉब्लेम जावचो नासो दिसता हय मातशें एक एडिशनल आसा कॅन्सल करपाचें ना पयली जाय आसली ती जायच पूण एक चार पांच आयटम मात्शे वाडोवं जाय हय हय हय हय घे बरोवन घे हय पयली हांवें पळय एक चिकन मंचुऱ्यन सांगललें पांच गार्लीक नान सांगलल्यो हय एक बटर चिकन सांगललें आनी दोन चिकन फ्रायड रायस सांगललें पयलीचे हे आनी भितर आतां एड कर हय पनीर हरयाली घे दोन ना ना ग्रेवी ना सॅमी ग्रेवी टायप घे हय पनीर हरयाली हय बटर घार्लीक नान घे आनी एक पांच वाडय भितर पयली पांच सांगलल्यो न्ही आनी एक कढाई पनीर सांग एक्स्ट्रा आनी दोन एक वॅज बिरयानी दी मेळटल्यो न्ही बरी आसता मरे बिरयानी वॅज काय फ्रायड रायसच घेवं आं बरी आसता मरे बिरयानी हा बरें चलता चलता हय दोन वॅज बिरयानी कर तर कळें न्ही हय हय हय हय सारकें सारकें परत परत सांगो जाय नाका न्ही जालें न्ही हा बरें आनी पेमँट कितले जाता वन ठावजन एट हंड्रेड हा बरें आतां करूं काय मागीर हा हा चलता चलता होय तेजे कडेच करता कार्ड करत घेता न्ही तुमी कार्ड घेयना आं मागी गुगल पे करता ते चलतले न्ही हय हय कांय प्रॉब्लम ना हांव गुगल पे करता हय हय आनी मात्शी म्हाका बेगीन हाडपा मेळटलें म्हणजे एक देडा सुमार बी मात्शी दोन बी करनाका ती घरान जाण्टी आस न्ही मातशी तांकां मात्शें बेगीन जेवपा लागता हय एक देड म्हटल्यार पावोनी हय ना ना आनी कांय नाका इतलें पुरो जातलें हय हय हय ते डिलिवरी बॉयाक म्हजो नंबर दी सो ताका मेळना जाली बिल्डींग जाल्या मागीर हांव सकयल येता कांय प्रॉब्लम ना हय हय हय एक देड म्हटल्यार मातशें पावपा ट्राय कर हय हा वेळ जाल्यार मागीर पावस बी न्ही बेश्टो वेळ करपा नाका हा बरें हय चलता हय हय प्रबोदिनी नायक सदांचेंच रे तूं आनी किदें विचारता आतां हय बरें बरें थँक्यू आं एडजस्ट केल्या बद्दल हय हा हा हा बरें